असां सभु सिंधी खाधे खाइण जा ॾाढा शौक़ीन आहियूं ऐं असां सिंधियुनि में हर हिक शइ में गरम मसाल्हो घर जो हथ जो ठहियलु गरम मसाल्हो वापिराईंदा आहियूं उहो गरम मसाल्हो ख़ुशबूदार ऐं ॾाढो सुठो हूंदो आहे हुन गरम मसाल्हे में जीरो नंढा फ़ोटा वॾा फ़ोटा लौंग दालचीनी तेज पत्तो इहे सभु शयूं वापिराईंदा आहिनि जेतिरो सुठो गरम मसाल्हो घर जे हथ जो ठहियलु हूंदो आहे होतिरो सुठो केर बि न ठाहे सघंदो आहे बाज़ारि जे गरम मसाल्हे में बि हेतिरो सवादु न हूंदो आहे जेतिरो घर जे गरम मसाल्हे में हूंदो आहे हिन करे हर हिक सिंधीअ खे गरम मसाल्हो घर जो वापिराइणु खपे